ہمارے یہاں پر شادیوں کا انتظام کچھ اس طرح ہوتا ہے پہلے سبھی چیزوں کا بیوستھت ہونا ایک ساتھ جیسے کہ حلوائی والے کو پہلے سے آرڈر کر دیا جاتا ہے اور ٹینٹ لگوانے کی بیوستھا کہ کہاں پر ٹینٹ لگے گا اور کہاں پر کھانا کھلایا جائے گا جہاں پر لڑکی والے بیٹھیں گے آکر وہاں کے بیوستھا اپنے گھروں میں سبھی سجاوٹ گلیوں میں سجاوٹ اور دونوں خاندانوں کی پہلی ملاقات پہلے ایک بچولیا ہوتا ہے جس میں وہ پہلی ملاقات کرواتا ہے پہلے وہ لڑکے والوں سے بات کرتا ہے پھر لڑکی والوں سے بات کرتا ہے اور اسی طرح سے دونوں خاندانوں کی ملاقات کرواتا ہے جس سے پوری شادی کا انتظام ہو جاتا ہے اور پھر لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں اور پھر وہ لڑکے والے لڑکی کو پسند کر جاتے ہیں پھر تبھی لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں